मैथिल लोक जे होइ छथि अपन भाषाके प्रयोग अगर ओ मैथिल बजैबला लोक छथि तब तऽ हुनका सऽ मैथलियै मे बात केलथि मैथिली भाषा बहुत नीक अछि मधुर लगैया गप्प करैमे अगर ओ दोसर कोनो आदमी मिल गेलथि जिनका मैथिली बाजलए आबै छनि तब तऽ हुनका सऽ मैथिलीमे गप्प करैमे कोनो दिक्कत नहि होइया जँ अगर एहन आदमी मिल गेलथि जिनका मैथिलीके जानकारी नहि छनि तऽ हुनका सऽ गप्प करै कलामे अगर ओ व्यक्ति हिन्दी जानै छथि तऽ हिन्दीमे गप्प केलहुँ अगर ओ अंग्रेजी जानै छथि तऽ अंग्रेजियोमे गप्प कयल जाइया ई नहि जे मैथिल लोकके अंग्रेजीमे गप्प कयल नहि होइ छै अंग्रेजियोमे गप्प कयल होइ छनि हिन्दियोमे गप्प कयल होइ छनि लेकिन अगर सामने बला आदमी मैथिल मिल जाइ छथि यानि जिनका मैथिली बजलए अबै छनि मैथिली तऽ मैथिलीमे दुनू आदमी जे गप्प केलथि ओ बहुत नीक लगैया एक दोसरके भाषामे मधुरता रहै छै मैथिली भाषामे मधुरता अछि जाहि कारण सॅं दुनू मैथिल आदमी अगर मैथिली बजैबला हुए तऽ गप्प करैमे बहुत नीक लगै छनि नहि तऽ हिन्दी अगर बुझै छथि तऽ हिन्दियेमे गप्प कयल जाइया जे भाषा ओ बजतैत ताहि भाषामे गप्प करैके प्रयास कयल जाइयै